मीडिया से अनेक फायदे हैं उनके उसके लिए बने गाँव घर का हाल चाल समाचार कहीं कुछ हो रहा है उसका समाचार मिलता है और मीडिया जो है सो अच्छी चीज है जैसे न्यूज़ चैनल भी अच्छी चीज है अर्जाव्रत हुआ दैनिक जागरण है बिहार चैनल है पॉजिटिव इंडिया है यह सब जो है सो काफी फ़ायदे की चीज है जगह जगह का समाचार देता है मीडिया चैनल जो है सो आगे समाचार में ये अच्छी चीजें बताता है अर्जाव्रत दैनिक जागरण ये पूरे हिंदुस्तान का बात बताता है पूरे भारतवर्ष का बात बताता है हमको कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब जानकारी देता है तो मीडिया चैनल से अनेक फायदे भी हैं और वो जैसे बिहार के यहाँ यहाँ पर बिहार में एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ये सब जानकारी देता है और गाँव घर में किसी का कुछ हो गया तो वो भी जानकारी देता है अर्जाव्रत है जैसे मैंने न्यूज़ चैनल पॉजिटिव इंडिया है सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल से बहुत हम उससे खुश रहते हैं और अर्जाव्रत पेपर जो है और दैनिक जागरण इससे देश विदेश का समाचार हम लोग लेते हैं देश विदेश का समाचार के बाद उससे हम अपना ये भी करते हैं उसमें मन की बात भी बताना पड़ता है न्यूज़ चैनल वाले आते हैं हम ही से पूछते हैं कुछ और तो वो भी बात बताते हैं गाँव घर में की बात बताना पड़ता है और जिसका किसी का रोड नहीं बन रहा है किसी का कुछ हो रहा है ये सब जो है सो हो रहा है तो न्यूज़ चैनल जो है सो काफी फायदेमंद है पॉजिटिव इंडिया हम देखते हैं बराबर उसमें जगह जगह का खबर देता है एमएलए एमपी यह सब का भी खबर आता है कहाँ क्या हो रहा है जैसे किसी की बहाली डूब गई है वो भी बताता है उसमें क्या कहते हैं जो उसमें